ہیلو ہاں بھائی کون ہاں میں ہاں میں ہاں میں لطیف بھائی چشمہ والے ہی بول رہا ہوں بہت فیمس دکان ہے ہماری بھیراواں میں ہاں تو آپ کی میں خدمت کیا کر سکتا ہوں بھائی آپ گوگل پہ سرچ ماریں گے بھیرہواں آئی سینٹر تو بتا دیں گے میری دکان تو آپ کو چشمہ کیسا چاہیے ہائی پاور والا دھوپ سے بچنے والا نائٹ والا یہ چشمہ چاہیے آپ کو ہاں ہاں سمجھے سمجھے

ہاں دیکھیے گا میرے پاس کئی کوالٹی کے ہے اچھی اچھی کوالٹی کے ہیں میرے پاس چشمے ہاں اچھا والا فریم جیسے شاہ رخ خان جو لگاتے ہیں اس کا بھی فریم ملے گا سلمان خان جو لگاتے ہیں اس کا بھی فریم ملے گا یہی جو بالی وڈ یا ہالی وڈ کے جو بھی ہیرو ہیں نا ان سب کے فریم کے چشمے ملیں گے آپ جیسا ڈیزائن بولیں گے ویسا میں ڈیزائن آپ کو دوں گا مل جائے گا مل جائے گا مل جائے گا بھائی اور کانچ کی کوالٹی ایک نمبر رہے گی تو تھوڑا پیسہ مہنگا رہے گا جیسے میرے یہاں پانچ سو سے اسٹارٹ ہے اور میرے یہاں دس سے پندرہ ہزار تک کے کانچ آتے ہیں صرف کانچ اس کا فریم نہیں صرف کانچ تو آپ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈیم میں سات آٹھ ہزار تک آپ کو میں دے دوں گا اچھی کوالٹی والا فریم کے ساتھ اور کانچ کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ دوں گا بھائی میں گارنٹی میں آپ کچھ چھ سال کا اس کا نہیں ملتا ہے چھ مہینے کا رہتی رہتا ہے اس کا گارنٹی ہاں تو یہاں اچھی کوالٹی ملتی ہے اور ہاں یہاں ہوتا ہے ایک سال کا بھی ہوتا ہے دو سال کا بھی ہوتا ہے لیکن یہاں چشمہ جو ہے اچھی کوالٹی کا ملتا ہے کانچ اچھی کوالٹی کے ملتے ہیں بہت اچھی کوالٹی کلر آپ کو جیسا چاہیے کلر میں آپ کو ہر ایک کلر مل جائے گا جو کانچ کے اندر سے ہوتا ہے کلر نا بلیک ہوا نیلا ہوا سب کچھ کانچ کا کلر آپ کو ایک نمبر ملے چشمے کا ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے تو آپ کا خرچہ پورا بیٹھے گا آٹھ ہزار تک بیٹھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پانچ سو چلیے ساڑھے سات ہزار میں بیٹھا دیتے ہیں ٹھیک ہے نہیں کوالٹی کانچ کی کوالٹی ایک نمبر دے رہا ہوں بھائی اس لیے بول رہا ہوں ٹھیک ہے اتنے میں ڈن کر دیتا ہوں میں آپ کے یہاں بھیج دوں گا کانچ کی کوالٹی ایک نمبر ہوتی ہے اس لیے آپ کو بول رہا ہوں ہاں کانچ کی کوالٹی زیادہ ہے پاور تو لگ بھگ تین پوائنٹ کا تو رہے گا آرام سے ہاں آپ کو بہت اچھا دکھے گا